ताप को पूरा करने में मुझे आमतौर पर कई महीने और कई बार कई सप्ताह भी लग जाते हैं एक बार में मैं कम से कम छः से आठ घंटे लगातार किताब पढ़ सकता हूँ किसी किताब को पढ़ने के दौरान मेरा कोई भी मासिक या साप्ताहिक लक्ष्य नहीं होता है किसी किताब को पूरा करने का निर्णय उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है उसके विषय वस्तु कितनी रोचक है उसे हिंसाब से मैं उस किताब को पढ़ाता हूँ और उसी विषय वस्तु के आधार पर उस किताब को खत्म करने की मेरी इच्छा जागती है अगर विषय वस्तु अच्छी है तो मैं किताब जल्दी पढ़ लूँगा और अगर विषय वस्तु थोड़ी ढीली और कमजोर है तो मुझे उस किताब को पढ़ने में समय लगेगा इसके साथ साथ हर किताब का अपना एक इंटरस्टिंग पॉइंट होता है जिसके बाद पढ़ने वाले को उस किताब को पढ़ने की इच्छा तेज हो जाती है ऐसा ही मेरी हर किताब के साथ होता किसी भी किताब को पढ़ते हुए मुझे वो पेज की तलाश रेहती है जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस किताब को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और एक बार वो पेज मिलने के बाद मैं किताब को कुछ ही घंटो में खत्म कर सकता हूँ इस तरह मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ